पहिलुका जमानामे तऽ रेडियोसँ सब लोक समाचार बुझै छलय दुनिया देश दुनिया के सब बात बुझै छलय हमर दादा बाबा सब सब रेडियो सुनै छलैथ हँ ओहिमे समाचार सुनलनि ओहिमे मैथिली के प्रोग्राम सब होइ छलैया जे खुरखुर भाय आबै छलथि हँ ओ अपन मैथिली मे अपन एतेक नीक सँ अपन बाजै छलथि हँ जे सब सुनै छलै आओर समाचार के तऽ एकटा टाइम फिक्स रहै छलैया ओ समाचार सुने लऽए सब परिवार एकत्रित भऽ के बैसलथि आओर समाचार सुनलथि आओर देश विदेश के बात सब सब बुझलक लेकिन धीरे धीरे समय बदलि गेलै तऽ आब रेडियो के समय चलि गेलै आओर ओहिके जगह पर आब टी वी मोबाइल भऽ गेलै जे लोक समाचार आब टी वी पर सूनैया मोबाइल पर सूनैया